हमर हमरा बहुत शौक छलै की कोइ अथीके स्वेटरके गला सीखियै चाहे गोल गला रहै चाहे वी गला रहै तऽ हमर बेटी कहलकै तोरा सीखना छौ तऽ ब्लाउजके भी सीख से डिजाइनवला तऽ डिजाइनवला हमर बेटी मोबाइलमे टू अथीवला होइ छै ने तऽ वही मोबाइलपर देखिके हमर बेटी देखलकै तऽ हमरो मोन भेलै की हमहुँ सीखि लिअ तऽ ओहिसँ सीखलियै हन कनी मनी आओर सीखिके अपना सीयै छियै सीके अपना कभी बेटीके पीन्हेलहुँ कभी अपनो देहके पीन्ह लेलहुँ कभी कनी मनी दोसरो पड़ोसी अड़ोसीके बना देलहुँ ब्लाउजके डिजाइन तऽ बेचलहुँ आओर हम सिलाई कयलहुँ तऽ हमरा लग आयल कहलक की अहाँ बड़ बढ़िआं सीयै छै फलना चीलना तऽ ओतौ हम जाउ तऽ ओतौ जाके हम ब्लाउज अपना सीलायब किया एकरा ब्लाउजमे ने कनी डिजाइन रहै छै तऽ इसीलिए हमलोग हम सीयै छी तऽ हमरा मोन बहुत ख़ुश रहै यऽ से जब समय मिलै यऽ बाल बच्चासँ काम धन्धासँ तऽ हमरा तऽ नहि अपना सुतलहुँ बैठलहुँ किया हमलोग तऽ गरीब छी तऽ बारह बजँसे लए के तीन बजे तक अपना यही सिलाई फराइ कयलहुँ आओर कुछ अपनो सीलहुँ कुछ दोसरोके बतबै लअ प्रयास कयसहुँ आओर जे आयल ओकरो सीखा देलहुँ से कहलियै से एना सीबू ओना सीबू किया सी लेब तऽ अहाँके कहै छै लूरि बुद्धि होइ छै तऽ दूगो पैसा होइ छै दूगो पैसा होइ छै तऽ घर परिवारवला मानै छै तेनाहिये जेना हम सीखै छियै तेना अहुँ सीखू तऽ सीखलकै तऽ ओकरो काम देतै हमरो काम देतै दूगो पैसो होइए तऽ अपना पैसा हैत तऽ दूगो आगे बढ़ब कनी आगे बढ़ब तन आर बढ़िआंवला बात यही कहै छी